آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بائکنگ کے اوپر ہے بائکنگ مطلب کس چیز نے آپ کو بائکنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے متأثر کیا دیکھیے میں نے پہلا میں اسٹارٹنگ میں میں سائکل چلایا کرتا تھا میں جب چھوٹا تھا مطلب چودہ پندرہ سال کا عمر میں میں سائکل چلایا کرتا تھا اور سائکل چلاتے چلاتے مطلب کہ لوگوں کو میں نے دیکھا بائک چلاتے ہوئے اور رائڈنگ کرتے ہوئے تو مجھے بہت خوشی ملتی تھی میں سائکل چلاتا ہوں وہ لوگ بائک چلاتا ہے میرا دوست لوگ بھی کافی بائک چلاتا ہے تو وہ لوگ مجھے مطلب چڑھانے بھی لگتا تھا کبھی کبھی یہ کہتا تھا یار تمہیں بائک چلانا نہیں آتا تم سیکھتے بھی نہیں ہو مطلب یہ وہ میں اسی وقت سے تھام لیا میں بائک سیکھوں گا ہی میں بولا بائک سیکھنا تو ہے ہی اور میں نے اس ٹیم اس ٹیم سے ہی میں نے ٹھان لیا جب لوگوں نے مجھے اس طرح سے میرے دوست لوگ لوگ نہیں میرے دوست لوگ کہنے لگا تم بائک بھی نہیں چلا کبھی نہیں چلا سکتا تو سائکل ہی چلائے گا پورا مطلب مطلب میں اسٹوڈنٹ ہوں بھائی پڑھائی کرنے فرصت نہیں ملتا تو میں لیکن جب لوک ڈون لگا لوک ڈون کے لیے سب کچھ تو بند ہو گیا آفش مطلب سب کچھ بند ہو گیا کام دھام مطلب سب کچھ بند اس ٹیم میں مجھے صرف بائک ہی چلانا تھا بائک ہی سیکھنا تھا اس ٹیم میرے ڈیڈ نے مجھے ایک بائک دلوایا میں نے بولا اپنے ڈیڈ کو مجھے بائک چاہیے مجھے بائک چاہیے مجھے بائک چاہیے میں نے کافی ٹائم تو بولا ٹھیک ہے میں دلوا دوں میں نے اس ٹایم ایسپلینڈر ہیرو ہونڈا مطلب نورملی ہے زیادہ پرائز بھی نہیں ہے اس کا ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں ایسے ہی مل گیا مجھے تو مطلب ایسے ہی مجھے بائک دلوایا لوک ڈاؤن میں اور اس ٹیم سے مطلب میں نے سیکھنا اسٹارٹ کیا ایک میرا فرینڈ ہے فرینڈ ہے میرا وہ تو اس نے کافی مدد کی میرے بائک سکھانے میں ایک دفعہ ایک دفعہ تو ایسا ہو گیا میں بائک چلاتے چلاتے مجھے پتہ ہی نہیں میرے اسٹارٹنگ اسٹارٹنگ میں پتہ ہی ہوگا اسٹارٹنگ میں بائک کچھ سمجھ میں نہیں کیا گیئر کیا کلیچ ہے مطلب اس طرح مجھے میرا فرینڈ نے بتایا اور بولا جو تم اس طرح چلاؤ چلا لو گے تم بولا ٹھیک ہے بولا تم سائکل تو چلا ہی لیتے ہو ہنڈل سنبھال ہی لو گے چلا لو گے یہ ٹھیک ہے میں چلا لوں گا تو بتاؤ تم بتایا اس نے مجھے جب میں نے گاڑی اسٹارٹ کیا کک مارا اسٹارٹ کیا اور بائک چلاتے مطلب چلانے کے لیے مطلب جب روڈ پہ چلا رہا تھا تو اچانک چلاتے چلاتے چلاتے چلاتے ایک مطلب کہ بکری خصی جو ہے بکری خصی تو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں بکری خصی کیا ہوتا ہے بکری میرے سامنے میں آ گیا تو میں نے بڑیک مارا ایسا گر گیا ایسا گر گیا مطلب کہ میرا جو ہے نا میں ٹانگ اونگ سے مطلب یہ سب جو ہے نا سب میں زخم ہو گیا مطلب چھلا گیا تھا اس کے بعد بھی میرا جنون کم نہیں ہوا لیکن میں بائک سیکھنا تھا تو اس کے بعد سے میں نے بائک جب چلانا سیکھ لیا اور اس میں سیکھتے سیکھتے میں نے ایسا سیکھ لیا میں رائڈر بن گیا ہوں آج کے دور میں میں رائڈر ہوں رائڈر میں جب بائک چلاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ یار لوگوں کو میں نے بتلا دیا جب میں بائک جب تم لوگ مجھے چڑھاتے تھے نا میں بتلا دیا میں آج سیکھوں گا تو سیکھنے لیا میں نے آج کے دور میں ایسا سیکھ لیا ہوں بائک جو کہ میرے مطلب کہ ہوں گے مشہور ہوں گے لیکن میں بھی ہوں میں بھی بائک چلاتا ہوں الحمد للہ میں بھی بائک چلاتا ہوں بائکنگ میں بھی سیکھ رکھا ہوں اب ایسا چلاتا ہوں ان لوگ دوست لوگ مجھ سے آ کے بائک سیکھتے ہیں بھائی مجھے بیٹھا کسی کسی کو میں بیٹھا کے پیچھے پیچھے بیٹھا کے چلاتا ہوں تو کہتا ہے بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے اتار دو یہیں پہ میں گر جاؤں گا مر جاؤں گا اکیلا ہوں گھر کا اکلوتا ہوں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں تمہیں اتار رہا ہوں اسی طرح تھا ہم لوگ کی زندگی ایسی ہی ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ